मुंहिंजे हिसाब सां असांजो इंडियन फैशन असांजो ट्रेडिश्नल कल्चर ऐं ट्रेडिश्नल फैशन आहे ऐं हा पहिरियों जे हिसाब सां हाणे असांजो फैशन तमामु घणो चेंज थी वियो आहे विदेशी फैशन असांजे भारत में घणनि ई माण्हुनि खे इनफ्लुएंस कयो आहे पंहिंजे तर्फ़ु जीअं त पहिरियों असां कुर्तो पजामो सदरी टोपी हिन टाइप जा कपिड़ा पाईंदा हुआसीं पर हींअर विदेशी कल्चर असांखे घणो ई फेरे छॾियो आहे अॼुकल्ह असां ॾिसंदा आहियूं त माण्हू जीन टॉप जीन टीशटूं शटूं बूट इहे पाए घुमंदा आहिनि ऐं मां जेको आहियां अॼ बि जेको आहियां पंहिंजे प्रोपर ट्रेडिश्नल कल्चर खे ई फॉलो कंदो आहियां जीअं त मां कुर्तो पजामों ऐं सदरी ऐं टोपी पाए घुमंदो आहियां किथे किथे अगरि जंहिं मूंखे विदेशी तर्फ़ु वञिणो हूंदो आहे या विदेशी पार्टीयुनि में वञिणो हूंदो आहे त ई मां हुन कल्चर जे हिसाब सां असां जीन ऐं शर्ट या जीन ऐं टीशर्ट या जेकिट पाए करे वेंदो आहियां ऐं मां पसंदि कंदो आहियां त जेके असांजा कपिड़ा आहिनि असां पंहिंजे सिंधी भाउरनि जे दुकान तव्हां हीअ वठो पर अॼुकल्ह असां ॾिसंदा आहियूं त माण्हू घणो ई ऑनलाइन शॉपिंग कंदा आहिनि पर मां जेको आहियां सिंधी भाउरनि जे दुकान तां कपिड़ा वठण हीअ जेको आहे उहा चाहींदो आहियां जीअं त असां सिंधी भाउरु असां सभु सिंधी हिक ॿिए खे मदद करे हिक ॿिए खे हिमथाए सघूं